चक्कू हम लेले हथी तऽ किछु नहि कटी नहि दतमन नहि धार नहि किछु नहि लकड़ी नहि किछु काटना सब्जी किछु कटली तऽ कटैबे नहि कएलक किछु सागो सब्जी काटली तऽ नहि कटैलए लकड़ी काठी जतना समान हइ दतमन छिलली सब्जी तऽ नहि छिलैलए भोथ चक्कू हइ लकड़ी उकड़ी सब किछु किछु काटली तऽ नहि होला नाखूनो उखूनो काटली तऽ नहि कटलै कोइ काम होइबे नहि कैलक चक्कूसँ एतना काम नहि सब्जी कटैलक नहि धान कटैलक नहि गहूम कटैलक नहि खीरा कटाइ छै नहि सलाद कटाइ छै किछु कटैबे नहि करै छै चक्कूसँ